مہاراشٹ میں مقبول کامیڈی کلب یا اسٹینڈاپ کامیڈی ایوینٹس مختلف طریقے کے ہیں اس میں سب سے زیادہ مقبول کامیڈی کلب اورینج کامیڈی کلب ہے اس کے علاوہ جو اسٹینڈاپ کامیڈی ایونٹس ہیں ان میں تمام اسٹینڈاپ کامیڈینس اپنے حساب سے ایونٹس رکھتے ہیں جس میں ذاکر خان سب سے زیادہ مشہور ہے منور فاروقی ہے ابھیشیک ابھیمنیو ہے انوبھو سنگھ بسی ہے یہ تمام بہت زیادہ مختلف علاقوں میں الگ الگ وقت پر ایونٹس رکھتے ہیں مجھے ان میں سب سے زیادہ پسند منور فاروقی ہے اس کے بعد ابھیشیک ابھیمنیو ہے ان کے شو کے اوقات کے متعلق مجھے زیادہ علم نہیں ہے کیوںکہ میں کبھی ان کے شو میں لائیو نہیں کیا گیا ہوں میں نے ان کے شو یوٹیوب سے ہی دیکھے ہیں